मध्य प्रदेश में बहुत से पर्यटन स्थल हैं मैं अभी फ़िलहाल मंडला गई थी वहाँ पर कान्हा किसली गई थी वहाँ मैंने बहुत घूमा वहाँ रियल जो टाइगर जिसको शेर कहते हैं वह देखा और भोपाल अभी हाल ही में मैं गई थी बहाँ पर नेशनल पार्क जो है वहाँ हर जानवरों को देखा स्नेक साँप को देखा हिरण बाघ चीता शेर सभी को देखा वाइट शेर को देखा और वहाँ भोपाल में म्यूज़ियम है जो वहाँ पर यह ध्रुव तारा वग़ैरह के बारे में बताते हैं और यह सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं विज्ञान की उसमें वह सभी मैंने देखा भोपाल में सैर सपाटा है वहाँ बहुत अच्छा ब्रिज बना हुआ है पुल है उसके ऊपर ब्रिज ब्रिज से जाना पड़ता है वहाँ ट्रेन वग़ैरह है जो बच्चों का रहता है गार्डन उसमें बड़े लोगों के लिए भी खेलने का है तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया बहुत मस्ती की उसमें बैठ कर तो हम लोगों ने बहुत मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो है पर्यटन स्थल है वैसे जबलपुर में भेड़ाघाट है धुआँधार है और बंदर कून्नी बोलते हैं वह है मदन महल में मदन महल में है कौन सा क़िला है मदन महल में मदन महल में क़िला है क़िला है और मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है जिसको शारदा देवी मंदिर बोलते हैं वहाँ सावन के महीने में सावन के महीने में इतना मेला रखता है इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ से जाना बहुत मुश्किल होता है और वापस लौटना बहुत मुश्किल होती है लोग बहुत सारे झुंड में जाते हैं झंडा लेकर जाते हैं चढ़ाते हैं तो करके ऐसे करके मध्य प्रदेश में बहुत तीर्थ स्थान जगह जगह पर मंदिर होते हैं तीर्थ स्थान होते हैं गार्डन होते हैं पार्क होते हैं और वहाँ तरह तरह की सेवाएँ होती हैं बच्चों को खेलने के लिए होते हैं अभी हमारे जबलपुर में एक यह किंग गार्डन है जिसको सदर में है और एक भंवर ताल में गार्डन है बहुत बड़ा गार्डन है जो बहुत बड़े पैमाने में है सुबह सब के लिए खोला जाता है और शाम को लाइटिंग वग़ैरह होती है जहाँ पर बच्चे बहुत ख़ुशी से झूमते हैं मस्ती करते हैं खेलते कूदते हैं और बड़े लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं